साढ़े इद्दर बच्चें गी ते स्टुडैंट गी ते सिवल सोसाइटी लेबरें गी बड़ियां दिक्कतां दा सामना करना पौंदा ऐ आह्लै हून ही बड़े कम्म होए ऐ हून बरखां बरसांती च बरखां आइयां ते इत्थैं साढ़े इद्दर चिक्कड़ होई गेआ बड़ा म्हल्ले च पक्की रस्ते हैनी ऐ स कन्नै हाड़ आई गे गड्डियां बंद होई गेइयां बिल्कुल स्कूल बंद होई गे फिर बच्चे कोई स्कूल निं जंदा स्कूल बंद करी दित्ते उनैं और कम्म बंद करी होई गे इत्थें जेह्ड़े नौकरी नाकरी जिंदी बस्सां निं गड्ड गड्डियां निं ऐ हियां लोकैं फिर छुट्टिया बड़ा कम्म पिच्छे जंदा ऐ स इत्थे बड़ा स्ट्रगल करना पौंदा इ'यां आम तौर च वी साढ़े इध्दर गड्डियां साढ़ै इद्दर गड्डियां हैनी चलदियां ऐं तै बच्चें गी दो त्रै किलोमीटर पैह्लै पैद्दल चलियै फिरी स्कूल जाना पौंदा उत्थै वी बड़ा होंदा ऐ गड्डी उत्थैं और करियै बरखा होई जंदी ओह्दे कारण इत्थै स्कूल जाना बच्चें गी प्राब्लम दिक्कतां मैहसूस होंदियां स्कूल जाने च ते इत्थै कम्म वी बड़ा घट्ट ऐ लोक बड़े ऐ इत्थै कम्म निं होंदा लेबरें गी बड़ी दिक्कत आंदी ते बड़े इ'यां घट्ट प्राइस उप्पर कम्म करने पौंदा सारें गी ते सिवल सोसाइटी वी बड़ियां दिक्कतां आंदियां ऐं कदी बरखा होई गेई ते और फिर बंद होई जंदा रस्ते बंद होई जंदे जाम लग्गी जंदे निक्की दी गली ऐ ते फिर उत्थै कुछ होई जा ते जाम लग्गी जंदे तैं हून हून थोह्ड़ा हून थोह्ड़ा ठीक ऐ पर पैह्लै बड़ा होंदा हा हून पैह्ले थोह्ड़ा सुधार होई गेदा ऐ कुछ चिरे दा ते हुन बच्चे साढ़े बड़ा सुधार होई गेदा पैह्ले कोला हून